हम पेनटिंग पाँच साल सॅं कऽ रहल छी सबसँ पहिले हम अपन बड़की दाइसँ पेनटिंग बनबैत हुनका पेनटिंग बनबैत देखलहुॅं रहय आ हुनकेसॅं जे ओ ओतहि सऽ हमरा पेनटिंग बनबै के जिज्ञासा जागल आ ओकर बाद हम सोचलहुँ जे काश हमहूँ एकटा चित्र बनैतहुँ तहिया सँ हम धीरे धीरे जे छै चित्र बनबै शुरू कऽ लेलहुँ शुरुआतमे हमरा बहुत खराब चित्र बनैत रहय आब जे छै ओकर बाद हम खूब अभ्यास केलहुँ अभ्यास करैत करैत फेर धीरे धीरे जे छै हम चित्र बहुत नीक बनबै लगलहुँ आब हम मतलब नीक नहितँ खराबो नहि बनबैत छी हमर सबसॅं नीक कलाकार जे छे से बौआ देवी अछि हुनका कतेको पुरसकार मिलल अछि